मां हिकु कला प्रदर्शनी में वयी आहियां उहा प्रदर्शनी ॾाढो बढ़िया हुयो मूंखे लॻे पियो कि मूंखे बि हिते अची करे पंहिंजे कला जो प्रदर्शन करिणो खपे